मेरी अगर बनाई दी चीज कुसै शैल लग्गे तां अ'ऊं केह् करदा अ'ऊं मतलब कि अगर कोई बंदा मेरे सामनै होऐ तां तां अ'ऊं पैह्ले उस्सी सनांदा कि इ'यां इ'यां बनांदे एह् एह् पांदे एह् एह् करदे ते फ्ही अ'ऊं मतलब मेरी कोशश इ'ये रौंह्दी कि उस्सी अ'ऊ सखाई ओड़ां कि अगर उसदा मन बी होऐ तां कि ओह् उसले

ते अगर कोई इ'यां मतलब कि जि'यां कोई मेरे घर आए दा होऐ ते में उस्सी भाई चीज खलाई ओड़ी ते फ्ही हफ्ता बाद मिकी कुतै फोनै च बटसऐप पर मेसज करै जां पुच्छे कि ओह् तुसें कि'यां बनाऐ दा फ्ही अस केह् करदे जां ते फोन करदा अ'ऊं जां फ्ही बटसऐप पर मैसज करियै सनाई ओङ़दा कि एह् एह् चीजां लोड़दियां होंदियां ते इ'यां इ'यां करना होंदा जां बस इ'यां अ'ऊं रुट्टी बड़ी शैल बनांदा मतलब कि अपनी केह् तरीफ करनी अबा मतलब कि जेह्की बाकी लोग न ओह् ते इ'यै बोलदे ते फ्ही मीं इ'यां लगदा कि अ'ऊं शैल बनांदा होन्ना मिगी बी आपूं तां सोआद आई गै जंदा थोह्ड़ा बौह्ता हां मतलब अ'ऊं ते इ'यां करियै सनांदा कि ठीक ऐ